हमरा गाँवमे तऽ दुर्गापूजा होइ हइ दुर्गापूजा भेल ओइके बाद सरस्वती पूजा ओइके बाद भऽ गेल अहाँके सरस्वती पूजाके बाद भोला बाबाके पूजा हो गेल भोला बाबाके पूजाके बाद शंकर जीके भी पूजा भेल शंकर जीके पूजा भेलाके बाद शुभ बिवाह भी भेल पार्बतीके भी पूजा भेल हियाँ हमरा सबके तऽ घरे घरेपर छै बजरंग वलीके भी पूजा भेल कृष्ण जीके जे कृष्ण जीके जनम अठमी भेल जनमाष्टमीके बाद पार्वती जीके भी पूजा पाठ भेल